جی ہاں اسکولوں میں کافی زیادہ غیرنصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ناچ گانا نکڑ ناٹک ڈرامے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپیچ اسپیچ کمپٹیشن اور ایسسے رائٹنگ کمپٹیشن یہ سب ہوتا ہے اور کافی زیادہ کھیلوں کے مقابلے ہوتا ہے ہوتے ہیں جیسے کہ کھوکھو والی بال فٹ بال کرکٹ ان سب کے بھی مقابلے ہوتے ہیں ہمارے اسکول میں اور میں نے بھی ان سب میں سے کچھ چیزوں میں حصہ لیا ہے کچھ غیرنصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے جن میں سے میں کچھ کے نام بتانا چاہوں گی جو کہ ہیں بیڈ منٹن جس کا انٹر ہال کمپٹیشن ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بارچیس میں بھی حصہ لیا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بار نکڑ ناٹک میں اور ناچ میں بھی حصہ لیا تھا